میں عام طور پر اپنا سفر نامہ لکھنا پسند کرتا ہوں یعنی روداد سفر لکھنا پسند کرتا ہوں بہت ساری روداد سفر میں نے لکھی ہے اور یہ میرا پسندیدہ ہے روداد سفر جس کو ہم بلاگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لکھنا پسند کرتا ہوں اور میں عام طور پہ جو ہے اردو زبان میں لکھنا پسند کرتا ہوں اور بھی زبانیں بھی لکھتا ہوں جیسے ہندی ہو گئی اور بھی زبانیں میں لکھنا لکھتا ہوں لیکن زیادہ تر میں پسند کرتا ہوں اردو زبان میں لکھنا پسند کرتا ہوں ایک بار کی بات ہے سفر کے دوران جو ہے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پیش آ گئی کہ میں کہیں سفر کر رہا تھا راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا غالباً وہ میرا سفر جو ہے وہ ویسٹ بنگال یا بنگال کی تھی میں ادھر سفر کر رہا تھا تو وہاں میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی جب میں وہاں گیا اور ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو بنگال میں جو ہے کچھ لینگویز کا مجھے ایسو ہوا ایسو ہونے کا مطلب کچھ دقتیں پریشانیاں آئی وہ کیونکہ وہاں لوگ بنگالی بولتے ہیں اور میں اردو زبان جاننے والا تھا بنگالی مجھے آتی نہیں تھی میں اس سے روسناش نہیں تھا تو میری فرینڈ نے جو میرے ساتھ میں تھا انہوں نے کسی دکان سے کوئی چیز خریدی اور خریدنے کے بعد دکاندار کو اس نے بیس روپئے کی نوٹ دی اور دکاندار نے اس بیس روپئے کو اور میرے فرینڈ نے اس بیس روپئے کو کوری ٹکا بولا جوکہ بنگالی لینگویز میں کوری ٹکا یعنی بیس روپئے کو کہا جاتا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کوری ٹکا ہوتا ہے کیا تو میں نے اپنے فرینڈ سے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے کوری ٹکا تو انہوں نے بتایا کہ بیس روپئے کو یعنی ٹونٹی روپیز کو جو ہے کوری ٹکا بولا جاتا ہے تو یہ میرے لیے لیے بہت ہی ایک نئی بات تھی اور جو ہے حیران کر دینے بات تھی چونکہ میں نے کبھی سنا نہیں تھا نا تو اس لیے یہ کہانی جو ہے میرے لیے بڑی دلچسپ ہوئی اور اس کو میں نے اپنے روداد سفر میں لکھا اور اسی سفر میں ایک اور کہانی پیش آئی اسی دوست کے ساتھ میں نے کہا کہ مجھے چونکہ میری زبان میں اور میرے علاقے میں جو نوٹ بک کو کاپی بولا جاتا ہے تو میں نے کہا ایک گریسری اسٹور والے سے کہا کہ بھیا مجھے جو ہے ایک کاپی چاہیے انہوں نے کہا کاپی کیا ہوتا ہے یعنی اسی طریقے سے میں نے چار پانچ دکانیں تلاش کیں اور تلاش کرنے کے بعد جو ہے مجھے جب وہ نہیں مل پائی تو میں نے گوگل سرچ کیا کہ کاپی کو بنگال میں کیا بولا جاتا ہے تب مجھے پتہ چلا کہ بنگالی زبان میں کاپی کو یعنی نوٹ بک کو کھاتا بولا جاتا ہے تو میں نے جا کے اس دکاندار سے بولا بھائی گوگل کا فوٹوز امیز دکھایا کہ یہ مجھے چاہیے تب وہ دکاندار نے کہا کہ اچھا اچھا آپ کو جو ہے کھاتا چاہیے پھر اس نے مجھے کاپی یعنی نوٹ بک جو ہے وہ مجھے نکال کر کے دیا تو یہ جو ہے مطلب بنگال کا جو سفرنامہ میرا جو تھا اس میں یہ دو دلچسپ کہانی میرے ساتھ پیش آئیں اور یہ مجھے بہت ہی متأثر کی یہ کہانی لکھنے کے لیے تاکہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں یہ باتیں ان تک پہنچا سکوں شیئر کر سکو کہ بنگالی زبان میں یہ کن چیزوں کو اس نام سے پکارا جاتا ہے ان چیزوں کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو اسی لیے میں انسپائر ہو کر متأثر ہو کر یہ روداد سفر لکھا